नमस्ते हाँ है

नहीं मेरा चावल तो अच्छा है हमें कहीं से शिकायत नहीं मिलती

लेकिन हमारे चावल से तो हमारे चावल से कहीं से भी हमें शिकायत आज तक नहीं मिली हम ने इतना चावल का व्यापार किया हम ने बेचा लेकिन कहीं से हमें नहीं मिली शिकायत हम कैसे मानें कि आपका चावल ख़राब चला गया हम इतना चावल दे रहे हैं सब को हमें कहीं से नहीं मिली आपके यहाँ चावल ख़राब चला गया है क्या हाँ जी चावल मेरा था हमें नहीं कंप्लेंट मिला आपको कंप्लेंट मिल चावल का नहीं देते हैं नहीं नहीं फ़्री में नहीं देते हैं पैसा देते हैं तब चावल देते हैं भाई लेकिन ये कभी तो मेरे यहाँ से आपका चावल नहीं ख़राब गया था पता नहीं कैसे इस बार चला गया भाई मान रहे हैं कि इस बार का चावल ग़लती से चला गया होगा समझ सकते हैं आपके बिजनेस में हो गई होगी समझ रहे हैं नहीं नहीं सही आइंदा से हम से ग़लती नहीं होगी ग़लती से चला गया होगा अब से चावल मेरा आपका अच्छा जाएगा ऐसी बात नहीं है ठीक है ठीक है अब से चावल अच्छा जाएगा नमस्ते धन्यवाद